जैन ब्रदर्स से बात हो रही है मैम मुझे अपनी औफिस के लिए कुछ इस्टेस्नली का समान चाहिए था ज़्यादा में चाहिए था मुझे थोक में चाहिए समान मुझे जैसे सीज़र चाहिए थे दस और पेंसिल चाहिए थी मुझे पेंसिल के लगभग पचास डब्बे चाहिए और रब्बर के भी कर दीजिएगा आप तीस डब्बे छोटे छोटे नौर्मल जो साइज़ होता है उसी में और आप के पास पैंसिल मिल जाएगी डूम्स की पैंसिल ही चाहिए थी हमें

नहीं नहीं कंपनी वाले ही चाहिए जैसे डूम्स का चाहिए मुझे पैंसिल और अपसरा की रब्बर चाहिए मुझे और पैन कर दीजिएगा मुझे पैन तो मतलब क़रीब पचास चाहिए सैलो के ब्लैक और व्हाइट दोनों पचास पचास चाहिए और मुझे लिंक का भी चाहिए लिंक के पैन चाहिए मुझे पचास ब्लैक और प्लू पचास ब्लू और उसी से रब्बर और ये तो आपको मुझे डीलेवरी करना पड़ेगा मैं बस औडर देने के लिए आपको फ़ोन लगाया

जी कोई प्रौब्लेम नहीं है पर मैं इतना समान ले रही हूँ तो आप कुछ तो कन्सेशन करेंगे मतलब थोक में इतना सारा समान उठा रहीं हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कम से कम फ़ाइव टू टेन परसेंट का औफ दीजिए हाँ क़रीब ठीक है ठीक है पाँच से सात प्रतिशत तक का और जैसे मुझे आगे कुछ और भी चाहिए होता है तो मैं बताती इस्टेशनरी में मुझे कौपिज़ वग़ैरह भी चाहिए थी जिसमें आप मुझे कर दीजिए सिक्स्टी साठ कौपी कर दीजिए ए फोर सैज़ की साठ कौपियाँ जी और कलर्स चाहिए मुझे आप मुझे वाटर कलर के कम से कम दस सैड भेज दीजिएगा और और आपके पास अभी कुछ नए प्रोडक्ट टैफ़ में है इस्टिशनरी में जैसे यदी किसी को देना है गिफ्ट टैप सा तो बच्चों के लिए

ठीक है तो मै आपको एड्रेस बत ठीक है तो वो कम्पास बौक्स आप मुझे दस भेज दीजिए ठीक है और मैं आपको पता बता देती हुँ ये पता है इ ट्वेंटी थ्री नालंदा इस्कूल के पास दस नंबर मार्केट अरेरा कौलोनी आप मुझे समय बता दीजिए किस समय आपका डिलेवरी बॉय आएगा उस समय में उसको पेमेंट कर दूँगी कैश औन डिलेभ्री ठीक है ठीक है आप मुझे बिल भी भेज दीजिएगा उसके साथ में ठीक है ठीक है थैंक यू